کچھ تحریر کرنا ہو یا کس کچھ لکھنا ہو تو مجھے قلم کی ضرورت ہوتی ہے قلم کی جو ہے اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے سلسلے او جو ہے قلم کے سلسلے فرمایا علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم تو قلم کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں یا اپنے امتحانات دیتے ہیں اور اگر اگر قلم کھو جائے تو اگر مجھے امتحان دینا ہو تو بڑی پریشانی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دوسری قلم کا ملنا جو ہے مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ قلم کو رکھوں اور جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس کو تحریر کروں قلم سے تحریر کروں کیونکہ قلم ہی کے ذریعے سے تحریر ہوتی ہے کوئی چیز